ہیلو جی میں ڈاکٹر توقیر بات کر رہا ہوں آپ کون اچھا جی بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے اچھا جی جی بتائیں اور اچھا جی تو اگر آپ کے ڈنر میں آپ نے کیا کیا کھایا تھا یہ بتائیے مجھے ذرا اچھا جی کیا آپ نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا اور کھانے میں بہت زیادہ مرچیں بھی تھیں اور کھانا بہت زیادہ تیکھا بھی تھا اچھا جی اسی وجہ سے آپ کو رات بھر پیٹ میں اینٹھن ہو گئی جس کی وجہ سے آپ رات بھر پریشان رہے ہیں تو اس میں ایسی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو دھیان سے سنیے اور ان کو کرئیے گا اور آپ کا جو یہ جو پیٹ کی پریشانی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا جی ہاں ہاں جی تو وہ اسی وجہ سے ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا تھا آپ کے ایسیڈیٹی بن گئی تھی تو ایسیڈیٹی جب بن جاتی ہے تو ہم کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ آپ باتیں یاد رکھیے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کو آپ بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا آپ اب دن بھر کچھ نہیں کھائیے گا ٹھیک ہے اب آپ دن بھر کچھ نہیں کھائیے گا اور رات میں صرف مونگ کی دال کی کھچڑی بنا کر وہ کھائیے گا ٹھیک ہے اور دن میں جتنی بار بھی پیاس لگے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کرئیے گا اور جو ہے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں آپ یہ کوشش کرئیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پی لیں ٹھیک ہے اور جو ہے اپنے ڈی ہائیڈریشن کو صحیح کر لیں اور اگر اس کے بعد بھی آپ کی یہ پریشانی ٹھیک نہ ہو یہ سب کرنے کے بعد جو میں نے بتایا ہے تو آپ ایک بار صبح دس بجے آ کر میرے کلینک پر آپ پرچہ لگا جائیے گا اپنا نمبر لگا جائیے گا اور میں گیارہ بجے آ جاتا ہوں کلینک پر تو آپ کو دیکھ لوں گا اور بتا دوں گا آپ کو کیا پریشانی ہے تو آپ کو دیکھ کر بتا کر پریشانی دیکھ کر آپ کی آپ کو آپ کے ریژن مطابق مطابق آپ کو جو ہے آپ کی دوائی دے دوں گا ٹھیک ہے